ہیلو سویگی کسٹمر والے بول رہے ہو میں نے آپ سے فوڈ آڈر کیا تھا لیکن میں نے اس سمے آن لائن پیمینٹ چوز کیا تھا لیکن ہمارے پاس آن لائن پیمینٹ اویلیبل نہیں ہے ابھی میرے پاس کیش اویلیبل ہے ہم کیس آن ڈلیوری ہی لے سکتے ہیں کرپیا آپ ہمیں کیس آن ڈلیوری پرووائیڈ کی جائے کیونکہ ہم جو آن لائن پیمینٹ چوز کیا تھا وہ ہمارا اے ٹی ایم بلاک ہو چکا ہے اور ہمارا جو گوگل پے ہے فون پے ہے وہ بھی ابھی کام نہیں کر رہا ہے ان اویلیبل بتا رہا ہے اس سے میں آن لائن پیمینٹ نہیں کر پاؤں گا آپ کرپیا کر کے ہمیں کیش پیمینٹ لے لیجیے آپ اگر کیش پیمینٹ لے لیں گے تو میرے لیے بہت ہی اچھا رہے گا آپ کی مہربانی ہوگی آپ ہمیں فوڈ ڈلیور کرا دیجیے اور کیش پیمینٹ کر دیجیے کیونکہ میں ابھی آن لائن پیمینٹ نہیں کر سکتا ہوں کچھ ٹکنیکل اشو آ چکا ہے اس لیے آپ کیش آن ڈلیوری دے دیجیے تھینک یو